पेट्रोलाची वाडिल्ली दर सामान्य लोकाच्या जिणेचेर खूब प्रभाव घालता सामान्य लोकाची जीण गाडयेन वचपाच्या परवडपा सारकी ना तेन्ना लोक बसीन वसपाक प्राध्यान दितात पूण वेळाचें बंधन आशिल्ल्या कारणान तें कठीणय बी जाता गाडी घेवन वचपाक पेट्रोला खातीर लोकांक परवडना तेंच भायर ह्या फ्यूलाचो परिणाम पर्यावरणाचेर जाता प्रदूशण जावपा शकता आज आमकां सगल्यांक खबर आसा लायटिचेर चलपाच्यो गाडयो आयलात तेन्ना जर लायटिवेल्यो गाडी जर आमी घेवन त्यो चलोवपा लागल्यो जाल्यार आमी कांय प्रमाणांत पेट्रोल वाचोवपाक शकतात आनीक पर्यावरणाक जो प्रदुशण जाता तें आमी कमी करपाक शकतात जर शक्य आसा जाल्यार लोकां कडेन आमी आव्हान करपाक जाय की तुमी लायटीवयल्यो गाडयो घेवन त्यो चलोवच्यो जांणी पेट्रोलाचो वापर कमी जातलो आनी सगल्यांक तें बऱ्या पडटलें